भारत में हिंदी आउं सिंधी ॿई सामान्य भाषाऊं आहिनि जीअं कि हिंदी मात्र भाषा आहे भारत जी पर सिंधी असांजी पंहिंजी भाषा आहे त असां खे सिंधी बि अचणु घुरिजे ऐं सिंधी हिकु मिठी भाषा आहे पर हिंदी थोरी ॻाल्हाइण में सभिनि खे तकलीफ़ु थींदी आहे सिखणु वक़्ति पर सिंधी सिखणु वक़्ति न थींदी आहे